आं आंनि लोगोफोरनि सोमोन्दै गामियाव सिख्लायाव जों लोगोफोर साब्रै साबासो लोगोफोर दंमोन जों बे लोगोफोरजों ओरैबायदि स्कुलाव क्लास फ'राव फरायनाय समाव जों लोगोफोरजों ज'ज' साब्रैजों थाङोमोन इदिनो हाथाइ बाजाराव थांब्लाबो जों साब्रैजों ज'ज' थाङोमोन गानाय जोमनाय दख'ना आरिफोरखौबो जों बिनिखौ बे बिनिखौ बे लोगोजों गानलायोमोन दा आं हाबा जानानै ओरै गामियाव गामिनि सानै साथामसोजों आं लोगो जाफैबाय बे लोगोफोरजों जों दा ज'ज' खामानि मावलायो बिदिनो एखमब्ला जों हाजिरा हुजिरा थांनायाव ज'ज' हाजिरायावबो ज'ज' मावलायहैयो जों लोगो दिगि बिदिनो ज'ज' मावलायहैयो ज'ज' थालायो संसार जानायावबोथ' लोगोजों जों ओरैबायदि मिलायनानै थायो ज'ज' लोगोफोरजों इन्ट्रेस्ट थालायनानै जों बेयावबो जोंनाव संख्रि बानलु जालायो आरो